جی ہاں میرے علاقے میں کھیلوں کے شوقین نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے مگر بدقسمتی سے یہاں کھیلوں کے لیے مناسب سہولیات میسر نہیں ہیں زیادہ تر بچے اور نوجوان کھلے میدانوں میں یا سڑکوں پر ہی کھیلتے ہیں کیونکہ باقاعدہ کھیل کے میدان میں میدان جم یا کوچنگ سینٹرس کی کمی ہے اس کی وجہ سے کئی بار بچے کھیلتے ہوئے زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ تو زمین ہموار ہوتی ہے اور نہ ہی حفاظی حفاظتی انتظامات موجود ہوتے ہیں اگر کوئی کھلاڑی کسی کھیل میں چوٹ لگ چوٹ کھائے تو فوری طبی امداد میسر نہیں ہوتی کیونکہ اکثر کھیلنے کی جگہوں پر نہ تو فیریس فسٹ ایڈ ایڈ ہوتا ہے اور نہ نہ ہی کوئی ٹرینٹ کوچ یا ذمے دار شخص موجود ہوتا ہے جیس ہوتا ہے کچھ بچے فٹبال یا کرکٹ جیسے کھیلوں میں سڑک کے قریب کھیلتے ہیں جہاں حادثات کا خطرہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے